सारेआं नूं मेरा नमस्कार अज्ज में थानूं दस्सोंग दस्सां गा के में किस टाईप दी जॉब जां अपनी स्टडी दे बारै च तो पैह्लें में इक्क इंगलिश मीडियम स्कूल तो स्टार्ट कीता नर्सरी एल केजी यू केजी कोई थर्ड स्टेंडर्ड तक्क में तीसरी तक्क जिसी आखदे में इंगलिश मीडियम च कीता उसदे बाद में सरकारी स्कूल आया जिसदा नांऽ गौरमेंट मिडल स्कूल उत्थें तक्क में अठमीं दी पढ़ाई में उस्सै स्कूल कीती ते फिर में मीडियम नंबर सत्तर अस्सी नंबर ले लेके में अपने हायर सकैंडरी स्कूल आया जिसदा नांऽ गौरमेंट हायर सकैंडरी स्कूल बोआएज उधमपुर हा इत्थै मे अपमी नौमीं दसमीं ञारमीं बाह्रमीं एह् चार क्लासां में पास कीतियां जेह्दे च में बड़े सारे ते में डिबेट्स च हिस्सा लेआ होर अपने स्पोर्ट्स बिच लेआ खास करियै में एनसीसी कैडेट्स हा एनसीसी कैडेट्स च मैनूं बड़ा किश सिक्खन गी मिलेआ डिस्पलिन यूनिटी कियां यूनिटी च रेहियै असें कम्म करना डिस्पलिन अनुशासन बड़ा जरूरी साढ़ी जिंदगी च ऐ ओह् असेंगी एनसीसी चा पता लग्गी जंदा एनसीसी कैडेट्स दे होर बी बड़े फायदे में कैंप बी लाऽ जम्मू लाया में होर बी स्टेट गेआ उत्तराखंड कैंप लाया होर बी नेह् कम्पीयिशन रेह् कम्पीटिशन च हिस्सा लेआ होर प्राईज़ बी मिले फिर असी पहुंच गै आं अपने ग्रेजूएशन ते कॉलेज आ गे आं असी ते क़लेज पुज्जियै कराने आं ग्रेजूएशन दा साढ़ा फाइनल ईयर ऐ ते होर अस सोचने आं डोगरे कि पढ़ी लिखियै कोई नौकरी लग्गी जा तां ठीक रौह्ग अह् साढ़ा घर खर्चा चलदा रौंह्दा ते बंदा अपनी अच्छी पोस्ट पर बी पुज्जी जंदा होर आंढी गुआढियें च इज्जत बी बनी दी रौंह्दी ते ते होर बी बड़े सारे फायदे होंदे जि'यां तुसेंगी सनान लगे कि एसएससी दा पेपर बी दित्ता ते अज्ज तक्क क्लीयर निं होआ इक्क बार ओह् में दो बारी दित्ता दो बारी क्लीयर निं होआ ओह् ते में फिर त्यारी करन लग्गी दा ते एसएससी दा पेपर देना ते असें एसएससी दा पेपर देना ते त्यारी करनी ऐ ते एह्दे कन्नै असेंगी होर बी बड़ा सारा नॉलेज़ थ्होंदा ऐ जां कम्पीटेटिव एग्जाम अस दिंदे रौह्न्ने असेंगी होर बी बड़ा सारा दुनिया दा नॉलेज़ कंट्री दा कंट्री दा नॉलेज़ पता चलदा ऐ साढ़े डोगरा जिन्ने बी साढ़ा कल्चर हेगा साढ़ा कल्चर बी अलग ऐ साढ़ा पहनावा बी अलग ऐ साढ़े तंबी खिलका बी फेमस जेह्ड़ा साढ़े लोग लांदे न खिलका तंबी जिसी मर्द लांदे ते साढ़े जनानियां साढ़े ते माँ भैन लांदियां ते सलवार कमीज आखदे जिसी ते अजकल ते बड़े सारे चले दे न लैहंगा घघरा चोली बगैरा बगैरा साढ़ा फेवरेट जेह्ड़ा कल्चर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ ओह्दे च इक्क डांस बी होंदा ऐ जिसी अस डोगरा कल्चर बिच आंदा ओह् साढ़े गीतड़ू बी होंदे न जिसी लम्मियां भाखां बी आखदे न साढ़े ओह् बड़ियां गै जादै फेमस न साढ़े जेल्लै कोई ब्याह् कारज़ होंदा ऐ ते साढ़े शामीं साढ़े बजुर्ग बजुर्ग बेहियै साढ़े ताए चाचे बेहियै साढ़े शामीं भाख बी लांदे न साढ़े डोगरी गीतड़ू बी चलदे न ते लम्मियां भाखां साढ़े चलदियां रौंह्दियां न एह्दे कन्नै साढ़ा डोगरी कल्चर बी बधदा ते असेंई जेह्ड़े साढ़े इसलै यूथ ऐ उ'नेंगी बी पता लगदा साढ़े डोगरी कल्चर दे बारै च होर साढ़े डोगरी कल्चर च बी बड़े सारे लोक जेह्ड़े जि'नें बड़ी सारियां पर्फार्मेंस बी दित्तियां ते रोमालु राम होर बड़े फेमस साढ़े डोगरी कल्चर नूं बढ़ावा दिंदे न बड़े सारे उ'नें गाने बी गाए दे न ते ओह् जेडईओ रटैर बी होई दे न इस टाईम उंदियां गै कुड़ियां साढ़ियां भैनां सरस भारती उ'नें बी उधमपुरा पढ़ियै अज्ज ओह्बी सिंगर बनी दे न ते ओह्बी डोगरी कल्चर गी सिंगिंग करदे न ते बढ़ावा सारा उसी बढ़ावा दिंदे न डोगरी कल्चर गी होर साढ़े डोगरी कल्चर च सारे इ'यै चाहदे कि साढ़ियां कोई पढ़ी लिखियै ते जॉब लग्गी जा कोई कुसै बी फील्ड बिच जां कोई आर्मी च गेआ उठी जां कोई सीआरपीएफ च गेआ उठी बेल्ट फोर्स जिन्नियां बी हैन साढ़ियां उत्थै गेआ उठी किश ते साढ़े खेतीबाड़ी बी करदे न साढ़े जिन्ने बी यूवा बी हैन ओह्बी खेतीबाड़ी च इंटरस्ट लैंदे न थोह्ड़ा घट्ट होई दा बा लैंदे ते हैन साढ़े उधमपुर च बी बड़ियां फसलां जि'यां कनक होई ऐ साढ़े एह्बी लगदियां ते मक्कां मक्कें दा बनदा ढोडा ते स्रीह्ड़ी दा साग ते कड़में दा साग ते स 'रेआं दा साग बड़ा फेमस साढ़े साग ते ढोडा ते लस्सी लस्सी ते साग ढोडा होऐ ते फिर बंदे गी मज़ा गै आई जंदा होर साढ़ै बड़ियां सारियां ऐसियां चीज़ां न के खाने पीने आह्लियां साढोडा होइया फुल्का होइया लस्सी होई साढ़ै देहीं होंदा इं'या बिल्कुल प्योर दुद्धै दा देहीं होंदा तां ओह्दे च मलावट निं होंदी ऐ ते बंदे दी सेह्त बी बनदी ऐ ते सेह्त बनाइयै बंदे साढ़े पहलवानी बी करदे न जेह्ड़े साढ़े पहलवान बी हैन जिन्ने साढ़ा बड़ा डोगरें दा नांऽ बी रोशन कीता पहलवानी करियै ओह् अपने पूरे देश बिच अपना प्रदर्शन करदे न